हलो साईं राम राम हा साईं हा हा सही न आयो आहे इअं त न थींदो आहे सभु सामान वठी था वञनि काई शिकायत न ईंदी आहे अॼु ताईं डिस्काउंट घटि करे लॻायो हूंदो अथई अघु या न त वरी डिस्काउंट हणी ॾिसंदासीं हुन में अघ में अगरि कोई न थियो आहे त पोइ डिस्काउंट ॾींदासूंव तव्हांखे पंज पर्संट न न कॾहिं इअं न थियो आहे अॼु ताईं कॾहिं असां सामानु कंहिं खे ग़लति ॾिनो ई न आहे सभु वठी वेंदा आहिनि न न इअं न थींदो आहे सामानु सभु सामानु सभिनी ॾे वेंदो आहे त कोई अॼु ताईं कोई शिकायत ई न आई आहे भई हाणे बिलि ठई वियो आहे त वापसि थियण ई त काई चांस कान्हे वरी बि जीअं हूंदो अगरि मालिक खां असां पुछंदासीं इअं थी तो सघे त त कंदासूंव न त मुश्किल आहे इहो ॿियो हाणे असां मालिक खां पुछंदासीं न की भई उहो वापसि थींदी ॿियो हिनजे बदिले में सामानु मिले वाप ॿियो ॾेई सघंदासीं त उहो कराईंदासीं तव्हांजो बाक़ी आहे उमीद कान्हे ऐं मां वापसि माल न थींदो आहे वापसि तव्हां चयो था ख़राबु आयो आहे ॿियनि ॾे वञे थो हुन था शिकायत न आई आहे तव्हां वटां सिर्फ़ु शिकायत थी अचे अचो तव्हां

तव्हां अचो सामानु कहिड़ो अथव तव्हां वटि ख़राबु थी वियो आहे इअं त न तव्हां वटि वधीक देर ॾींहं रखियल हुजे ऐं ॿियो सामानु तव्हां ॾींदा हुजो घुणा तव्हांजी पैक पैक थियुल सामान में घुणा ॾिसण में अची विया अच्छा सामानु अगरि मटिजी असांखे मालिक चईं अगरि मटिजी करे मिली वेंदुव त पोइ कराईंदासूंव न त त उमीद घटि आहे छो त ॿियनि जी कंहिंजी हिकु अधु ॼणे जी ॿिए जी बि शिकायत अचे त मञींदा माण्हू न डिस्काउंट हाणे मालिक खां पुछंदोमांनि असां पंहिंजो ठाहींदा आहियूं बाक़ी मालिक जो नंबर न ॾींदा आहियूं तव्हां साम्हूं अचिजो त पो इ सामानु मटे हाली तहां सामान अची तहां ॻाल्हाए वञ जोनि पोइ सामानु खणी अचिजो खणी न त सुबुह जो जीअं अचण खां पहरियों सामानु न खणी अचिजो सामानु न खणी अचिजो जेॾी महिल हितां मालिक सां ॻाल्हाइण थी वञे त भाई वापसी थी थो सघे या मटे ॼण त पोइ उहो मटे तव्हांखे ॾींदासीं पोइ डिस्काउंट जी रही ॻाल्हि त उहो बि अगरि थी वियो त कराईंदासीं हा राम राम साईं